आइ काल्हिमे आब बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ि रहल अछि पढ़ाइके साथ साथ खेलोमे कनिये दिनका पहिलुका गप कहै छी जे बिहारके बेटा बिना आउट भेने तीन सतक लगेलक क्रिकेट क दुनिऑंमे बिहार आगू बढ़ि रहल अछि आओर ओ क्रिकेटेटा नहि आओरो बहुत खेल छै जेना कबड्डी लेल पटना पाइरेट्स एकटा कबड्डी टीम छै जाहिमे प्रो कबड्डी टीममे खेलाइ छै ई बिहार पटनाकेँ फ्रेन्चाइज छै पटना पाइरेट्स तीन बेर लगातार खिताब अपना नाम केलक एहिमे स्टार रेटर प्रतिक नरवालके अहम् भुमिका रहनि आओर आइ काल्हि जरुरी नहि छै कि जे हर बच्चा पढ़ाइयेमे अपन कैरियर बनाबै आओरो खेलो सभमे बना सकैया सभ जे पढ़ाइये करतै तहन फेर खेल ई सभके विकास केना हेतै अहि दुआरे बहुत बच्चा जे देख रहल चाही आगाँ जे बहुत लोक खेल मे अपन अपन कैरियर बना रहल छै तऽ जे गाँवके बच्चा चाही तऽ ओहो सोचै छै कि जे हमहुँ अपन कैरियर एहिमे बनाबी हमरा बहुत एहन सभ बच्चा एहन नहि रहि जाइ छै सभकेँ पढ़ाइये मे मन लगै छै कोनो कोनो बच्चाकेँ खेलमे मन लगै छै ककरो कबड्डीमे मन लागै छै ककरो क्रिकेट मे मन लागै छै ककरो बैडमिण्टन मे मन लागै छै ककरो फुटबॉलमे मन लागैत छै तऽ से आइ काल्हिके गाँव घरके बच्चा छै तऽ ओहो सभ आब सोचि रहल छै कि जे पढाइमे अगर कैरियर नहि बनत हमर तऽ तऽ हम खेलमे अपन कैरियर बना लेब आ से आइ काल्हिके गामक परिवारके जे माँ बाप माता पिता छी ओहि बातकेँ बुझि रहल छै कियाकि ओहो देखै छै टीवी पर आइ काल्हि मे न्युज पर आबै छै जे आइ ओकर बच्चा ई गरीब रहै ओकर बच्चा ई कयलकै गेम मे अपन कैरियर बनेलकै केओ ओहिमे अपन कैरियर बनेलकै तऽ जकरा अपन बच्चा पर विश्वास छै ओहो चाहैत छै हमरो बच्चा आगाँ बढ़ै और गेम मे अपन कैरियर बनाबै केओ कबड्डीमे बनाबै केओ फुटबॉलमे बनाबै अपन कैरियर जेकरा जाहिमे अपन रुचि छै ओ अपन कैरिय बनेतै आओर